मां जूनागढ़ शहर में रहंदो आहियां हिते इलाही माण्हू घुमण ईंदा आहिनि मुंहिंजे घर जे पासे में ई हिकु वॾी धर्मशाला आहे उते माण्हुनि खे रहण जी सुठी सुविधा ॾींदा आहिनि उन धर्मशाला जो नालो वृन्दावन धर्मशाला आहे जो कि जेके माण्हू बि हिते घुमण ईंदा आहिनि उहे हिते ई रहंदा आहिनि हिते घर जे जहिड़ी ई सुविधा सभिनीनि खे मिलंदी आहे सुबुह जो सनान लाइ गरम पाणी ॿ टाइम रोटी सुबुह जो नाश्तो रूम में सुम्हण जी व्यवस्था ई सभु शेवाऊं सुठी तरह ॾींदा आहिनि जॾहिं माण्हू हिते घुमण ईंदा आहिनि त वधीक इन धर्मशाला में ई रहंदा आहिनि